म्हाज्या भयणीन किंवा फुडाराक म्हज्या धुंवेन किंवां खंयच्या विशयाचे शिक्षण घेंवचें अशें म्हाका दिसतां जाल्यार तें सिवील सर्विसीसाचे घेवचें अशें दिसतां कारण गोंयातल्यान खूब कमी ऑफिसर्स आमकां त्या फिल्डान दिसतात आनी चडशां फावटीं त्याच फिल्डान आमकां तितकेंच करप्शनूय दिसतां तर आयज नवीन जी आमची पिढी आसा ताणें त्या दिशेन वचचे आनी देशाक आनी ताचे फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करचो अशें म्हाका दिसता कारण तांच्या हातीन त्या पोझिशनार खुबशें पावर्स आसता खुबशें तांच्या हातीन लॉज आसता सो त्यो गजाली मेनटेन करपी मनीस तितकोच एथिकल आनी लॉजिकल आसपाक जाय आनी

म्हाज्या फुडाराक म्हाज्या धुयेन किंवा आतां म्हज्या भयणीन जांवचें अशें म्हाका दिसतां आनी आमी ज्या वातावरणांत रावतात थंय चली आनी चलो हांच्या मदी केन्नाच फरक केल्लो गेल्लो ना वयल्यान आमच्या घरांत तरी आनी किंवा म्हज्या वाठारान चडशीं चलयांच शिकलेली आसा चले मातशें कमी शिकलेले आसात आनी तांकां सदांच तांच्या घरांतल्यान तितकीच मदत आनी तितकेच मोटीवेशन आनी तितकेच फुडें शिकपाचें जी आवड आसा ती घरांतल्यांनी तांची निर्माण केल्ली आसा आनी आमकां सदांच फुडें व्हेल्ले आसा